हमारे लिए एक ड्राॅइंग बनाना बहुत ही बड़ा चुनौती पूर्ण कार्य था लेकिन ड्राॅइंग के प्रति मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था जब मैं क्लास में सब से पहले ड्राॅइंग बनाती थी तो बहुत ज़्यादा ड्राॅइंग बनाती थी तो मैम हमारी ड्राॅइंग को देख के बहुत ख़ुश होती थी और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप ड्राॅइंग के क्षेत्र में आगे जाइए आप बी एफ़ ए कर लिए तो आपका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मतलब फाइन आर्ट्स करने का सुझाव दिया तो इस चीज़ में जैसे बहुत कभी कभी हर जगह ड्राॅइंग बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती क्योंकि ड्राॅइंग के लिए बहुत से हर तरीक़े से ब्रश पैलेट रंग कलर और इस तरह से मतलब शेड बनाने के लिए हर तरीक़े के सेट का पेन आता है पेंसिल आता है तो ये सारी चीज़ें जो ख़रीदनी पड़ती है तो बहुत महंगे महंगे चीज़ भी ड्राॅइंग के लिए ख़रीदने पड़ते हैं तो कभी कभी पैसा ना होने की वजह जैसे ऐसे आर्थिक बहुत ही ज़्यादा हम लोग को तकलीफ़ होती थी लेकिन जब एक बार मैं जब पेंटर बन गई क्योंकि मैं अब हर तरीक़े का पेंट बना लेती हूँ चाहे वो लाइव इस्केच करना हो या किसी रूप किसी भी चीज़ को बनाना हो किसी का इस्केच करना हो किसी का ड्राॅइंग बनाना हो कलर वाला ड्राॅइंग बनाना हो मतलब हर तरीक़े की ड्राॅइंग अब मुझे बनाने आ गया है मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में संघर्ष कर के ड्राॅइंग बनाना मतलब छोड़ा नहीं रोज़ मैं ड्राॅइंग बनाती थी पाँच या छः रोज़ हमेशा बनाती रहती थी तो इस तरीक़े से जो है मेरी ड्राॅइंग लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी मैम को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी कि हाँ उनको लगा कि मेरे में ड्राॅइंग बनाने की कला है तो उन्होंने मुझे वही बी एफ़ ए करने के लिए दिया जब मैं बी एफ़ ए कर ली ग्रेजुएशन मैंने मैंने बी एफ़ ए से कर लिया तो मेरी कला मतलब उस तो मुझे और ही अच्छा मैं हर चीज़ बनाने लगी ड्राॅइंग के साथ साथ मैंने मूर्ति बनाना भी सीख लिया और रंगोली बनाना सीख लिया ये सारी चीज़ें मुझे कला के रूप में सिखाई गई तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चुनौतियों को बाद मैं एक अच्छी ड्राॅइंग बनाने में निपूण हो चुकि हूँ डेली डेली प्रैक्टिस करती थी तब जा कर मुझे आज एक अच्छी ड्राॅइंग बनाना आ गया है